साह्नू अज कल अपने कल्चर गी चेत्ता नी भुल्लना चाहिदा जियां की अज कल लोग बैसटर्न फैशन जेह्ड़ा अपनान लगी पेदे नै ते लोग अज कल अपने कल्चर गी मतलव पिच्छें छोड़न लगी पेदे ऐ मतलव इक किस्म दा मेरे आक्खने दा मतलव एह् ऐ कि लोग अपने कल्चर गी ठुकरान लगी पेदे नै ठीक ऐ न जियां लोग कल्चर बक्खरे बक्खरे दिखावा कोई हून जियां अंग्रेज़ जेह्ड़े लोग नै लोग बाह्रे मतलव बाह्रे दे लोकें दा जेह्ड़ा भेश बूशा जेह्ड़ी ऐ अपनान लगी पेदे जियां साढ़े कल्चर जियां सलवार कुर्ता ते इयै ले मतलव साढ़े एह् कपड़े जेह्ड़े डरैस जेह्ड़े नै एह् साह्नू मतलव पाने चाहिदे साढ़े जेह्ड़ा डोगरें दा एह् कल्चर ऐ पर अज कल फैशन गै अलग आई गेदा कुड़ियां जीनसां पांदियां टॉपां पांदियां पर एह्दे कन्ने केह् टॉप पाने दा जीनस पाने दा तरीका में आक्खानी ठीक ऐ पर पाने दा बी तरीका होना चाहिदा जियां इन्नी इन्नी शुट्टी कुड़ियें टॉप पाई लदी होंदी ते पैंट पाई दी होंदी ते लक्क मतलव इ'यां कज़ा लब्भदा बंदा अजीब लगदा ओह्दे कन्ने ते में आक्खा नी मेरा आक्खने दा एह् मतलव ऐ कि साह्नू एह् अपना कल्चर जेह्ड़ा ओह् चेत्त नी भुल्लना चाहिदा जियां अस डोगरी बोलने होने ते केईं लोग आखदे ना शोड़ परें हिन्दी बोल्लो इंगलिश बोल्लो अपने बच्चें बी सखानी ते में आक्खा नी जित्थें तुस रौह्ने होने उस चीजा कन्नै गरदारी करदे ओ एह् बड़ी गल्त गल्ल ऐ लोकें जेकर तुस जम्मू च रौह्ने होन्ने तुसें डोगरी आनी चाहिदी बोलने ई एह् नी हिन्दी बोलनी इंगलिश हां पढ़ो हिन्दी इंगलिश पढ़ो जगरॉफी जो किश मर्जी पर अपना जेह्ड़ा कल्चर जेह्ड़ा अपना भेश बूशा ओह् ना भलानी चाहिदी जियां अज कल लोग फैशन बक्खरे बक्खरे क'ड्डी लेदे कुड़ियें अज कल लोग बक्खरे बक्खरे कपड़े पान लगी पेदे बक्खरा बक्खरा खान पीन रक्खी लेदा जियां साढ़े जगां कल्चर जेह्ड़ी साढ़ी जगां नै इयां जियां साढ़ै इध्दर जगां नै जेह्ड़ी घूमने आह्लियां पतनी पुतनीटॉप इन्नी सारियां साढ़ी खूूबसूरत ऐ जगा फिर बी लोग बाह्र उत्तरवैनी जेद्ड़े जेह्ड़े साढ़े धार्मिक स्थल नै उत्तरवैनी होर बी बड़े सारे मानसर सरुंईसर पर इनेंई लोग ठुकराईयै ते बाह्र कनेडा ओ बुर्ज खलीफा दिक्खन जंदे कनेडा जांदे घूमन ताज़ मैह्ल दिक्खन जंदे ओ मूर्खो तुस एह् दिक्खन जन्ने अपना जेह्ड़ा अपना कल्चर गी चेत्ता भलाईयै तुस बाह्र जा ने एह् थोआड़ी सब तो बड्डी बे कूफी ऐ इत्थुं एह् सिध्द होंदा तुस अपने प्रदेश कन्नै गरदारी करा दे ओ अपने कल्चर जिस आखदे ना खोआन पांदे लोग जिस थाली च खाना ओह्दे च शेद करना एह् बड़ी बड्डी गल्ती ऐ थोआढ़ी क्योंकि जित्थें तस रौह्ने होन्ने उस चीजा कन्नै बेईमानी इत्थुं केह् होंदा साढ़ा जेह्ड़ा जम्मू प्रदेश ऐ एह् ना ऐ कि साढ़ी भारत भारत माता जेह्ड़ी सारें दी माता ऐ एह् साढ़ी एह् धरती ऐ असें अपनी धरती मतलव इक मां दा रूप मां दा ओह् दित्ता गेदा दर्जा दित्ते गेदा ऐ इस मां कन्नै गरदारी करियै तुस बैसटर्न कल्चर अपनाऽ दे किन्नी मूर्खता दी गल्ल ऐ ते में एह् आखना चाह्नी ऐं कि अपना कल्चर तुस केड्डे बी अम्बानी अड़ानी ऑलोनमस्क की नी बनी जेओ पर अपने कल्चर गी जेह्ड़ा चेत्ता नी भुल्लना चाहिदा क्योंकि बड्डे बड्डे बिजनस मैन जियां दिक्खने टॉटा अम्बानी अड़ानी बिरलॉ एह् सारे जेह्ड़े दिखेओ कदें बीअपने धर्म गी कदें नी भुलदे हून में इक मसाल दिन्नी आं चनेई साऊथ आह्ली साईड चली जाओ ता बी लाड्डू ओह् लोग कदें बी कपड़े गल्त नी पाह्ग ओह् अपनी फिल्में च बी अपना देवी देवतें दा ओहे करदे पूरा ओह् करदे धोती धात्ती उंदे टुक्के टुक्के उनें लाए दे होंदे इत्थुं केह् लब्भदा कि अपने कल्चर दा जेह्ड़ा ऐ इज्जत करदे अपनांदे अपने कल्चर गी तां साऊथी एरिया आह्ली साईड लोग जेह्ड़े बड़े सौक्खो नै की ओह् मतलव बाह्रली भेश बूशा नी अपनांदे जियां साढ़े अपने गै रौंह्दे जम्मू बोलदे इंगलिश बोलदे हिन्दी बोलदे ते ओह् अपने केरला कूरला आह्ली साईड़ लोग जेह्ड़े नै ओह् अपनी भाशा कदें ना शड्डदे ते मैं एह् मेरा आक्खने दा मतलव एह् ऐ कि तुस जिस कल्चर जित्थे रौह्न्ने होन्ने उस कल्चर गी अपनाना चाहिदा दुए कल्चरे गी नेईं अपनाना चाहिदा मतलव हां तुस जन्ने जगा जगा दिक्खने होने दिक्खो जाओ घूम्मो जित्थे मर्जी जाओ तुस पर ना एह् नी करो की तुस उनें दिखियै ते उंदै आह्ला तरीका गै अपनान लगी पवो ते साढ़ी पैह्चान उंदे कल्चर नी साढ़ी पैह्चान अपने कल्चर कन्नै ऐ जियां अस डोगरे साढ़ा डोगरें दा केह् ऐ खण्ड मिट्ठे लोग डोगरे आखदे साह्नू अस अपने बचन दे पक्के ऐ और साढ़ा एहे ओह् ऐ कि अस कदें बी अपने डोगरी और साढ़ी मतलव हून मैं एह् बी सनाना चाह्ंदी साढ़ी जगां किन्नियां जादा फेमस ऐ साढ़ा कल्चर जियां आईया एह् उत्तरवैनी लोग अज कल इनेंई चात्ता भलाई गेदे उत्तरवैनी कुसा नांऽ नी कुसै नै सुनेआं जंदे लोग अज कल उत्थे मस्सेआ न्हांन उत्तरवैनी होईया फिर परमंडल परमुडल होर गुप्त गंगा होर बी बड़ी जादा जगां ऐ पर एह्दा नांऽ कुसा कुसा गी गै पता होना ऐ मिगी लगदा कुसा कुसा गी गै पता होना एह्दा नांऽ कि लोग इनें चीजें भलाई गेदे नमी नमियां नमें अग्गे अग्गे पढ़ा दे पढ़ने दा एह् मतलव थोह्ड़े ऐ लोग अग्गे अग्गे पुज्जा दे एह्दा एह् मतलव थोह्ड़े ऐ कि तुसें अपने कल्चर गी पिछें छोड़ो तुस अपने कल्चर गी पिछें छोड़ो तुस अग्गे अग्गे पढ़ा दे कल्चर गी अपने गी जाद रक्खो और साढ़ा एह् मकलव मता एह् रोल ऐ कि असें अपने कल्चर दा सदा इज्जत करनी चाहिदी